एहि सरिसव पाही क्षेत्रमे बहुतो दिनसँ फुटबॉल एक प्रमुख खेल छल पछाति ओकर स्थान क्रिकेट लेलक तऽ कहि सकै छी जे क्रिकेट आ फुटबॉल एहि इलाकाक प्रमुख खेल थिक मुदा आइ समस्या एहन भऽ गेल अछि जे मैदानक आभाव अवश्य दृष्टिगोचर होइत अछि सबसँ पैघ समस्या मैदानक अछि मुदा हमसब जहिया बच्चा रही तहिया गाछीमे सेहो क्रिकेट खेला लैत छलहुॅं फुटबॉल खेला लैत छलहुॅं आइ खेलाड़ीक आभाव सेहो भऽ गेल एहि कारण बच्चा मोबाइलमे ततबा रमि गेल अछि जे ओकरा समय नहि छै जे ओ अपन शारीरिक परिश्रम दिस शारीरिक जे काज ताहि दिस बेसी सजग सतर्क होयत ओ तऽ भरि दिन जऽ पठन पाठन केलक ओकर बाद जे समय बचै छै ताहिमे मोबाइलमे लागल रहि जाइया तऽ हम कहि सकै छी जे खेल आ खेलाड़ी खेलक मैदान आ खेलाड़ी हमरा सभक लेल सबसँ पैघ चुनौतिक विषय अछि आ तैं गाममे आइ खेलक स्थिति बड़ नीक नहि